चित्र म्हणटलें की आमकां वेग वेगळी चित्रां आमच्या नजरे फुड्यान येता चित्र काडपाक आमकां अशें ना ये पळयल्ले की हें सोपें अशें दिसता पण तेका सुद्दां खूब शिकपाचें पडटा चित्रकार आसता तो तें चित्र समज आतां आसा एक जाल्यार तें वेग वेगळ्या दृश्टींतून पळयता चित्रां आमकां जरीय पळोवपाक ईजी दिसलें तरीय तें तितलें नासता तेतून भरपूरश्यो अश्यो गोश्टी आसता जशें आतां आमी आमचो अभ्यास करतात आनी परिक्षेंत पास जातात तशेंच तशेंच चित्र चित्रकला म्हणटलो की तेका सुद्दां अभ्यास करपाचो पडटा तेका लागून अशे वेग वेगळे लायनी आसता ते कश्या तरेन काडपाचे केन्ना काडपाचे खंय काडपाचे हा खंयचो कलर केन्ना मारप खंयच्या चित्राक खंयचो कलर दिवप खंयच्या चित्राक आमी खंयची आमी पेज यूज करप हें सगळें आमकांं पयलीं शिकचें पडटा आमी अशें एक चित्र पळयता आनी म्हणटात हें चित्र तें आपूण अशेंच काडटलो पूण तशें नासता तें तेका लागून खूब आमकां अभ्यास करचो पडटा सद्दा आमकां प्रॅकटीस करची पडटा तें प्रॅक्टीस करुनूच आमी परफेक्ट जातात टिवीचेर वेग वेगळे आमी व्हिडियो पोवून तेतून आमी शिकतात गुगलाचेर आमी गुगलाचेर आमी इमेजीस पळयतात ते पळोवन पळोवन आमी सद्दा शिकतात चित्र काडप हें सदांच कठीण आसता चित्रा काडप ही सुद्दां एक कला आसा आनी चित्रां ही वेग वेगळी तरेचीं चित्रां आसतात निसर्गाची आसतात आनी कसली कसली आसतात ते ते काडटना सुद्दां आपूण खूब गजाली आसता ते तकलेन धरून ते करपाचे आसतात बेश्टेंच पेज घेतलो आनी चित्रां काडीत रावलो अशें केन्ना जायना तेका लागून तेचो पयलीं आदीं अभ्यास करचो पडटा हें चित्र कशें काडल्यार आपूण कशें बरें दिसतलें तेका खंयचो कलर दिल्यार तें बरें जातलें तें कशें काडपाचें कितें आपणाक तेका मटेरियल कितें जाय तें सगळें आपणाक आदीं तयार दवरपाचें पडटा जाल्यार चित्रां काडपाक बसलो आनी हें जाय तें जाय तशें करून तें जायना चित्रां काडटना आमकां भरपूरश्यो अश्यो गजाली आसात त्यो सदांच लक्षांत दवरूंक जाय आनी त्याच तरेन ते आमकां वापरपाक जाय तरूच जें आमी चित्रां काडटात तें बरें तरेन जाता तितूनसून आमकां मनाक एक बरो आनंद मेळटा